हेलो बोलिए ने अहाँ केकरा भोट देबै हम तऽ रविंद्र मुखिआके भोट जे काम आर करले सहायता करयबाके आ फेर जे अच्छा हो अहाँ केकरा देबै सिआके

ठीक है अच्छा लोकके देबै ने ओ सहायता कर दे केओ तऽ घूसखोर होय दऽ देब भोट अपन अपने मर्जीके रहे है

हूँ

हँ बहुत अच्छा है गरीबाके मदद भी करे है

करि सकैत छियै हमहुँ आर तऽ वही पानिमे छी ने अहाँ देबै ओ अच्छा अच्छा ठीक है देखिऔ उनहीके दे देब आ केकरो थोड़े कहिके कहबै अहिँके देब भोट नहि ने कहि सकबै ने जिन्हे देखबै दऽ देब भोट अच्छा अभी रुकू ने अभी पन्द्रह दिन बचल ने है तऽ डिसाइड कर लेबै ने हँ सब बोलैत छै की अच्छा है अपन सोच लिए अच्छा अच्छा नहि है ओ अच्छा भी है नहि हम सोचली की अहाँ रविन्द्र मुखिआके भोट देबै ओ हँ नहि हम बोलली की अहाँ ई रविन्द्र मुखिआ के देबै ने भोट ओ अच्छा है तऽ अहाँ जे कहबै ने से मदद करे गरीब रऽ अहाँ सविता कुमारके देबै अच्छा तऽ अहाँके मन आ नहि सोचबै पूरा गामके सब लोकनि की है ने रविन्द्र मुखिआके भोट अहाँ देबे ओएहके नहि ठीक है रखू